अ'ऊं जिल्लै अपनी नानी घार जन्नीं मिगी बड़ा गै मजा औंदा हा ते उं'दे बच्चे होंदे हे ते ते अ'ऊं अपने मामुऐ कन्नै ते मासियें कन्नै बड़ा गै बड़ा हस्सियै खेढियै उंदे नै बड़ा गै मजा लैन्नीं ते उं'दै गौ होंदी ही ते ओह्दा दुद्ध पीना देहीं खाना ते मजे लैने बड़ा ऐ बड़ा ऐ सुख मिलदा हा बड़ा गै मजा औंदा हा